एमाझोन न्ही हय हालीं हांवे बाटली ऑर्डर एक केल्ली दोन लिटराची म्हाका जाय आशिल्ली आनी म्हाका बाटलेचो रोंग कलर म्हाका रोंग येयला आनी बाटलेक तर डेंट पडला सो आनी म्हाका ती आता रिटर्न करपाक जाय सो प्रोसिजर बी ताचो सांगात तुमी म्हाका मातसो ऑके ऑके हा आनी कशें अशें तुमी सगळे बॅड प्रोडक्ट तुमचे हे करतात द डिलिवरीच्या टायमार इंस्पॅक्शन बीन आसना मागीर तुमचे कितें चॅक बी करनात तुमी अशें हें करतात तें आमकां गिरायकांकूय मागीर त्रास जाता न्ही घेता बी म्हणल्यार नॅक्स्ट टायम आमी घेवन वचपाक दोन पावलां फाटी रावता मागीर म्हणटा कितें हें आतां कपडे ऑर्डर केले जाल्यार कपड्याचे बी तसले जाता जाल्यार नॅगेटीव्ह इंपॅक्ट पडटा न्ही कस्टमराचेर

कळ्ळें मातशें हें तुमकां हे रिव्यु म्हणून दिता इन्स्पॅक्शन बी करा म्हणटा प्रॉडक्टसांचे कशें तरेन बिकॉज जेन्ना व्हडले आयटमस बी येता जर कोणें फोन ऑर्डर केलो लॅपटॉप ऑर्डर केलो आनी तेंच्या प्रॉडक्टाक कितें डॅमेज बी जालो जाल्यार मागीर ते कोण हे करतलो कळना न्ही सगळ्यांक तें कशें कितें करपाचे तें हय कळ्ळें ऑके एस